میرا پسندیدہ دوست میرا سب سے اچھا دوست جس کا نام غفران ہے میرے بچپن کا ساتھی ہے اور آج بھی میرے ساتھ ہے تقریباً اس کی اور ہماری عمر چالیس اکتالیس سال کے قریب ہوتی جا رہی ہے وہ میرے بچپن سے ہمیشہ ساتھ رہا اسکول لائف ہم نے ایسی گزاری کہ میں اس کے بغیر کہیں نہیں جاتا تھا اور وہ میرے بنا کہیں نہیں آتا تھا ہمیشہ وہ فرسٹ ڈیسک پر رہتا تھا اور میں سیکینڈ پہ کیونکہ مجھے معلوم تھا وہ تعلیم میں بہت اچھا تھا اور میں بہت کمزور اس نے میری بہت ہیلپ کی کبھی کبھی میری مدد کرنے سے منع کر دیا کرتا تھا کیونکہ وہ تھکا ہوا ہوتا تھا کبھی مجھ سے کہتا تھا یار خود بھی کیا کرو کچھ تو مجھے کچھ کرنا ہی نہیں آتا تھا یہاں تک کہ کبھی کبھی کوئی سے ابھی اسپیڈ سے ٹیچر کہتے ہیں کہ جو میں نے بورڈ پہ لکھا ہے اسے جلدی سے اتارو میری اتنی اسپیڈ نہیں تھی میں بہت سلو سلو لکھا کرتا تھا تو میں کیا کیا کرتا تھا جب میں دیکھتا تھا کہ میرے دوست غفران نے اس کام کو اتار لیا ہے اپنی کاپی پہ پھر میں ریلیکس ہو جاتا تھا آرام سے بالکل کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ غفران کی کاپی لے کر میں آرام سے کر لوں گا کام ہوتا کیا تھا کہ وہ کام میں خود بھی نہیں کیا کرتا تھا اس کی کاپی لے لیا کرتا تھا یہ دھمکی دے کر کہ دیکھو میرے بھائی تم میرا کام کرو گے تو میں آپ کی کاپی واپس کروں گا نہیں تو نہیں کروں گا اس بات پہ اس نے ایک دو مرتبہ ٹیچر سے شکایت کی جس کی وجہ سے میں نے مار بھی کھائی بہت زبردست کر کے کوشش کی سدھرنے کی لیکن سدھر نہ سکا وہ میرا دوست مجھے پیار سے گھر پہ آ کے سمجھاتا بھائی تو روزانہ ڈیلی اسکول جاتا ہے تیری اٹینڈینس پوری

تو کام میں کیوں پیچھے ہے پڑھائی میں کیوں پیچھے ہے مجھے ایک شوق تھا بننا سنورنا ہمیشہ سے آج بھی ہے ٹیچروں کی خیر خواہی میں لگے رہنا ٹیچر نے کوئی کام بولا بس موقع ملنا چاہیے اسکول سے باہر نکلنے کا باہر نکلے ٹیچر کی حکم فرمانبرداری کرنے جی استاد نے حکم دیا ہے کہ اور مشورہ دے دیا کرتے تھے ٹیچرس کو اپنے کہ سر اگر اسکول کے اندر اس اس طرح کے آپ گملے یہ اچھے اچھے قسم کے پودے لگائیں گے تو وہ تھوڑا سا ہریالی لگے گی اور اچھا لگے گا ایسا کر لیجئے تو ٹیچر بات بھی مان لیا کرتے تھے وہ ہمیں پیسے دے دیا کرتے تھے ہم خوش ہو جایا کرتے تھے کہ ہمیں یہ سامان لانا ہے وہ لا لے کر آئے اسکول کو اچھے سے سجایا کیوں بس یہی لگا رہتا تھا کہ یہ ہمارا گھر ہے یہاں سے کچھ سیکھنا ہے الحمد اللہ کچھ سیکھے ایک روز نہ جانے مجھے کیا ہوا اکثر ہمارے ٹیچر ہمارے اسکول کے برابر میں ایک اسکول تھا گرلس لڑکیوں کا اسکول وہاں کسی نہ کسی کام سے بھیج دیا کرتے تھے کم عمر ہم لڑکے تھے کم عقل تھی پتہ نہیں کیا سمجھتے تھے لڑکی کو دیکھ کے خوش ہو جایا کرتے تھے ایک لڑکی ذہن میں گھر کر گئی اس کے بعد ہم ٹیچر سے بار بار جائیں اور پوچھیں سر آج وہاں کا کام ہے تو بتا دیجئے وہاں کا کام ہے تو بتا دیجئے کوئی پروگرام کرنا ہے تو بتا دیجئے ٹیچر کچھ ہوتا تو بتا دیتے نہیں ہوتا تو کوئی بات نہیں ہمیں خبر لگی کہ اس ٹائم یہ اسکول سے باہر آتی ہے پھر ہم باہر آنے لگے ایک روز تیز گرمی اور ہم اپنا ساتواں پیریڈ پورا کر کے آٹھواں پیریڈ نہیں لیا ساتواں پیریڈ پورا کر کے اسکول کے باہر نکل گیا کھڑے رہے ٹیچر کے پاس کمپلین پہنچ گئی کہ بھائی اس ٹائم پہ آپ کا اسٹوڈنٹ باقاعدہ نام کے ساتھ شناخت ہوئی ہماری ہم پکڑے گئے مار لگی پرنسپل نے ہمیں سزا دی ہمیں بچا لیا ہمارے ٹیچر نے سمجھایا کہ کیوں اس گرمی میں لڑکی کے اسکول کے باہر کھڑا ہوتا ہے گورا ہے خوبصورت ہے کالا ہو جائے گا بیوقوف ہے کیا یہ تمام شوق بڑے ہو جانا تب کرنا بات سمجھ آ گئی ٹیچر کی دل پہ لکھ لی وہ دن آج کا دن کبھی دیکھا نہیں لڑکی بس اپنی مگن میں ہیں دوستوں کے ساتھ کھانا پینا گھومنا پھرنا آج وہ دوست میرے ساتھ آج بھی ہے ایک ہی کمپنی میں کام کرتے ہیں لیکن میری اس کو شرارت کرنے کی عادت ختم نہیں ہوئی آج بھی اسے چھیڑتا ہوں آج بھی اسے تنگ کرتا ہوں بس مجھے اچھا لگتا ہے وہ میرا دوست ہے بہت پیارا دوست ہے